जे गुजरात जे खाइण जी ॻाल्हि कयूं त गुजरात जे खाइण जे व्यंजन में खांडवी ढोकला थेपला ऊंदियूं घुघरा ऐं खाकरा अहिड़ा शयूं आहिनि जेकियूं ॾाढियूं सुठियूं आहिनि जेकी गुजरात जूं फ़ेमस आहिनि त केरु बि गुजरात घुमण अचे थो त सभु खां पहिरी उहो थेपला त खाईंदो ई खाईंदो थेपला चांहि इहो त गुजरात जो सभिनी खां सुठो ऐं सभिनी खां वसियल नालो आहे खाइण जे लाइ ऐं ॿी ॻाल्हि कॼे गुजरातीअ रोटीअ जी त गुजरात में हिक गुजराती थाली मिलंदी आहे जंहिंमें पाण खे खट्टी मिठी दाल मिलंदी ऊंदियूं मिलंदो आहे ऐं पाण खे पटाटनि जी भाॼी ऐं भाखरी संभारो पूरी पापर चांवर ऐं खिचड़ी बि ऐं वाॻण पटाटनि जी रस वारी भाॼी पाण खे सॼी गुजरात थाली में उहो मिलंदो आहे ऐं जे गुजरात जी हिक मशहूरु शइ जी ॻाल्हि कयूं त उहो आहे कच्छ में मांडवीअ जी ढाबेली हिक मांडवी शेहर आहे जेको कच्छ में उनमें ढाबेली मिलंदी आहे जंहिंखे खाइण जे लाइ कच्छ जे ॿाहिरां न पण गुजरात जे ॿाहिरां माण्हूं ढाबेली खाइण जे लाइ मांडवी ईंदा आहिनि जंहिंमें पाण खे मसालो भरे करे पांव में हूअ ढाबेली ठाहे करे खाराईंदा आहिनि ऐं ॿियो त हिते गुजरात में पंजाबी रोटियूं बि सुठी मिलंदियूं आहिनि अहिड़े नमुने सां गुजरात में ॾाढा सुठा व्यंजन आहिनि जंहिंखे सभिनी माण्हूनि खे ॿाहिरां जेका अचनि था उहो उन्हनि खे कोशिशि करणु घुरिजे त हिक दफ़ो उहो उतां जो खाई सघनि ऐं खाई करे ॿुधाए सघनि